हा हिते बि हितां घणा ई मांसिक रोॻी आहिनि उननि जी थाणा में ऐं वीटीए ते हॉस्पिटलूं आहिनि हुन जो हुते घटि पैसनि में इलाजु कयो वेंदो आहे जीअं त हुते सरकारी हॉस्पिटल टे नंबर में बि ऐं चोथे नंबर में जेका हॉस्पिटलूं आहिनि हुते बि हुननि जो इलाजु थींदो आहे ऐं ब्रहम कुमारी वारा बि हुननि खे मेडिटेशन कराईंदा आहिनि जीअं उहे सही थी करि